दस्त ठीक करऽ खातिर सबसँ पहिले सुबह ऊठिके कलके ठंडा पानि पीना पिएके चाही ओकर बाद जाइ कऽ कल पानि पीलाके बाद दश मिनट आराम करऽ के चाही ओकर बाद नींबू पानि गरम करिके पी लै के चाही पीलाके बाद जाइ कऽ दश मिनट आराम करतै ओकर बाद करलाके बाद जे होइत छै फेर दश मिनटके बाद नींबू पानि जमाइन पानि दए कऽ पी लेतै ओकर बाद पीलाके बाद आराम करलाके बाद तनिए गो खाना खयतै खाना खयलाके बाद जाइ कऽ आराम करतै ओकर बाद ई ध्यान रखतै जे तेल बला समान नहि खैयै जइसे की हमर पेट गड़बड़ होइ जेतै नहि तऽ फेर से तेल बला समान खैबै पेट गड़बड़ होयतै आ फेर से हमरा ईसब जमाइन मंगरैलके पानि आ आ नींबू पानि आ सुबह बला पानि पिअ पड़तै ओहि खातिर ध्यान रखतै जे ओतना तेल बला समान नहि खाइऐ ताकी हमर पेट ठीक रहतै ईसब ध्यान रखैके छै आरो अपना सही समय पर अपन ऊठतै बैठतै ईसब करतै तब जाइ कऽ पेट सही रहतै नहि तऽ पेट सही सही करऽ खातिर इहए सब करऽ पड़तै नहि तऽ नहि ध्यान देतै तऽ ईसब अपन पेट गड़बड़ करतै तऽ फेरो ओहए सब पिअ लऽ पड़तै खाइ लऽ पड़तै आरो की आ ईसब पर ध्यान देनाए जरुरी रहै छै आ नहि होतै तऽ फेर डाक्टरके बुलाएल जाइ छै जे ईलाज करऽ खातिर दवाइ दै छै डाक्टर पेट दर्दके जे रहैत छै पेट दर्द ईसबके दवाइ दै छै दवाइ देलाके बाद जा कऽ पेट ठीक होइ छै कहैत छै दश मिनटके बाद दवाइ देलाके बाद खाइ लऽ खाइ लेतै ओकर बाद जाइ कऽ आराम करतै खाना खयलाके बाद आराम करतै ओकर बाद पेट ठीक भए जाइ छै ठीक होइ गेलाके बाद तब तऽ कोइ टेंसन नहि होइत छै तेल पर समान फेर ध्यान रखतै डाक्टरो कहतै तेल बला समान नहि खाइ लऽ तेल बला जादा खाइ छै ने ओहि वजह से पेटमे दर्द करैत छै तेल बला समान नहि खयतै तऽ पेटमे दर्द नहि करतै ओहि वजह से ईसब ध्यान रखल करतै डाक्टर बोलि देतै ध्यान देतै ठीक होइ जेतै नहि ध्यान देतै फेर ईसब ऊपचार होयतै आरो की